मैंने अपनी सबसे खूबसूरत हाइक दस वर्ष के उम्र में करी थी जब मैं माउंटेन माक्स नामक एक समूह के साथ पँचगिनी के कोई पहाड़ों में गया था हम लोग मुंबई से पँचगिनी एक चार पहिए वाहन में गए थे वहाँ से एक बस में हम लोग उस बेस कैम्प तक गए थे जहाँ से हमें हाइक शुरू करनी थी हमारी हाइक दो दिन चली हमने अपनी हाइकिंग में काफ़ी सारी कठिनाइयों का अनुभव करा हमारे काफ़ी सारे अच्छे अनुभव बने हम लोगों में काफ़ी आत्मियता बढ़ी हमने एक दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखा इसके पश्चात हम लोग जब हाइक के एंड पे पहुँचे तो वहाँ पे एक काफ़ी सादा खुबसूरत सूर्यास्त देखा पूरा आकाश नीला था और एक हमारा जो सूर्य देव हैं काफ़ी ज़्यादा कोहरे में चमक रहे थे वह जब ढल रहे थे तो पूरा आसमान रंगीन हो गया था बादल एक भी नहीं था और हम वहाँ खड़े होके यही सोच रहे थे कि इस विशाल दुनिया में हम कितने कितने ही छोटे हैं हम जब ट्रेकिंग से वापस आए बेस कैम्प पर तो हम सभी ने एक दूसरे को अलविदा कहा एक दूसरे से परिचय करा और एक दूसरे को गले लगाकर फिर से मिलने का एक अपूर्ण वादा करा